میری قابلیت گانا گانا ہے اسے میں نے کہیں سے سیکھا نہیں بلکہ مجھے اس میں دلچسپی ہے دوسروں کے گانے سن کے ان کے گانے گنگنا کے مجھے اس میں دلچسپی آئی گانا گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں گانا گنگناتا رہتا ہوں اور یہی میری قابلیت بھی ہے